तुसें इक पैन्ट लैती ही ओह् बड़ी स्हेई निकली बड़ी शैल फिटिंग दी आई ओह्दे कन्नै मतलब बड़ा गै शैल लब्भन हा ते ओह् हर इक कमीज़ नुआढ़े कन्नै बनकी जंदी ही रंग बी नेईं गेआ नुआढ़ा शैल निकली बोह्त स्हेई एह् नेही चीज़ मि कदें पैह्ले नेईं थ्होई मेरे पैसें इ'यां मतलब कि स्हेई लग्गें इ'यां मतलब वेस्ट नेईं गे मेरी स्हेली ने पुच्छेआ बड़े लोकें पुच्छेआ मिगी तूं कुत्थुआं लैती फ्ही में सनाया थुआढ़ी ह्ट्टी दा लैती ते ओह् आखदियां हां असें बी मंगानी ऐ असें बी मंगानी ते में आखेआ कोई नी मंगाई लैएओ थोह्ड़े घट्ट रेट लाएओ ते उनें बी लैनी आं शैल चीज़ गी सारे पसंद कीती मम्मी बी आखां दिया हियां शैल ऐ सारे आखै दे शैल ऐ शैल चीज़ होऐ सारे आखदे शैल गै ऐ इक होर नुआनियां में इक हर मंगानी में ते होर कुसै ताई बी मंगाई देनियां अपनी स्हेली बगैरा गी